हम वीडियो गेम के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं खेलते भी हैं वीडियो गेम जो भी है ये वीडियो गेम के बारे में हम साथ ही खेलते हैं हमारे दोस्त हैं जो फ्रेंड है भाई है गाँव है के में मौहल्ले के सब हम लोग वीडियो गेम अच्छे हैं पबजी वीडियो गेम हो गए जैसे फ्री फीयर हो गए लुडो हो गए ऑनलाइन से भी इस में चल रहे वीडियो गेम के बार में हम उन्हें स्वच्छ अच्छा पसंद हम लोग करते हैं ज़्यादा हमारे फेमस पसंद पड़ने वाली पबजी है फ्री फायर है जो हम लोग खेलते हैं हमारे जो हैं फ्रेंड हैं वो भी लाइक करते हैं पबजी को पसंद करते हैं धीरे धीरे हम लोग क्रिकेटर के बारे में जैसे हो गया हो गया क्रिकेटिंग भी अच्छी ऑनलाइन चलने लगी है इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन वीडियो गेम है फ्री फायर पबजी लुडो जैसे इक्का के ताश भी अब चलने लगा है वीडियो गेम में फ्री फायर सब से अच्छे मनपसंद है गेम है खेल जो भी बनेगा विनर बनेगा पबजी के बारे में विनर सब विनर चिकन विनर खेलने बारे में सोचते हैं अच्छे पसंद है वो भी जो भी खेलना है जैसे पब्जी के बार में हम लोग अच्छा पसंद भी करते हैं सोंच के दिन रात खेले पब्जी पब्जी हमारा फेमस लाइक पसंद करते हैं वो पब्जी वीडियो गेम फ्री फायर हो गया जैसे फ्री फायर हमारे हम लोग खेलते साथ ही हैं हम लोग भाई फ्रेंड सब साथ में खेलते हैं गेम के बारे में उन्हें पसंद कुछ वीडियो हम लोग पब्जी के बारे में अपलोड फ्री फायर के बारे में अपलोड करते हैं अच्छे अच्छे गेम्स हैं हमारे पसंद लाई करते हैं हम लोग फ्री फायर के बिना रह वीडियो गेम से पब्जी फ्री फायर के बिना रह हमारे फ्रेंड भी वो भी हमारे बिना हम लोग अच्छे च्छे वीडियो गेम पर लाइक करते हैं पसंद करते हैं हमारे अच्छे अच्छे हम लोग वीडियो गेम खेलने जाते हैं बाहर विदेश मुम्बई खेलने जाते हैं ऑनलाइन खेलते हैं क्या है ना पाकिसान वीडियो गेम के बारे में अच्छे अच्छे हमारे के बारे में वीडियो करने लगते हैं हम लोग